हमरा अभि तऽ धान लगेने छौ आओर ओऽ धानके खेती होइ छै मकइके खेती होइ छै मकइ लगबै छौ आओर राजमा होइ छै आरु मूङ्ग बहुत कम लागै छौ आरु गेहूँ भी बहुत कम लागै छौ आरु इएह सब होइ छौ राजमाके खेती अच्छा उगि जाइ छौ अभी तऽ अभी मिर्ची भी लागै छौ मिर्ची लागै छौ बैङ्गन लागै छौ कोबी लागै छौ इएह सब लागै छौ अच्छा छौ आरु सब्जीमे जितना छौ ने सबचीज लागिये जाइ छौ ठीक ने समझलहुँ आओर हरा भरा भी रखना जरूरी छौ काहेकि हरियाली ही सबकुछ छियह हरियाली छौ तऽ ऑक्सिजन छौ ने छौ हरियाली छौ तऽ ऑक्सिजन ने छौ समझलो ने इएह सब बात छिएह

अभी अभी तऽ जादातर राजमाके खेती होइ छौ